دِلی دِلی کی بات کریں تو کتنی دفعہ اُجڑی کتنی دفعہ بسی اور دِلی کی تہذیب کتنے لوگوں نے یہاں پر راج کیا اور کس طریقے سے اِس کی یہ اُس کی عمارت اُس کی عمارتوں کو دیکھیں تو ہر دور کی عمارتیں یہاں موجود ہیں اور اِس کا جغرافیہ بھی اِس طرح بدلا ویسے تو جو بات یہ ہے کہ جمنا کے کنارے یہ شہر بسا تھا اور اب وہ بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو دِلی کے بار بارے میں اگر ہم لکھنا شروع کریں تو پھر تو ایک کتاب پوری مرتب کر سکتے ہیں کہ دِلی کی تاریخ کے ساتھ جغرافیہ بھی بدلہ جغرافیہ تو تا اب آبادی بڑھتی جائے گی تو اِس کا جغرافیہ بھی بدلتا جائے گا این سی آر ہو گیا ہے اب تو دِلی کے آس پاس کے علاقے این سی آر کہلائے جانے لگے ہیں